हमर नाम भेल विनीता देबी तऽ हम जे छै से ऑर्डर केलहुँ छोला भठूरा समोसा लिट्टी इएहसभ पनीर कुरकुरे बिस्कुट इएहसभ केलहुँ हँ जे छै जे बहुत देर भए गेल हँ पच्चीस पन्द्रह मिनट भए गेल हँ जे अखन तक अहाँ नहि पहुँचलहुँ हँ की विचार यऽ नहि अहाँ पहुँचेबै नहि पहुँचेबय तऽ हमरासँ कहि दिअ हम दोसरो जगहसँ जे अनेबय बजारेसँ अनाय लेबय वा नहि दोकानेसँ अनाय लेबय आदमीयएकऽ भेजबै गाड़ीसँ लय आनतै तहन अहाँके आशा नहि न रहतय एनामऽ तऽ आदमी भूखल रहि जेतय ताहि दुआरेसँ हमरा अहाँ जल्दी भेज दिअ बच्चोसभ जे छै से कानैत छै बच्चेके दुआरे हम जे छै से छोला भठूरा समोसा लिट्टी बर्गर चाउमीन इएहसभ मँगबैत छी अहाँ अखन तक किआ नहि लएके आयल छियै नहि लएके आयल छियै तऽ नहि लएकऽ एबय तऽ सेहो हमरा बाजि देबय तऽ हम दोसर व्यवस्था करबै या नहि तऽ बाल बच्चाकऽ हम खाना बनाय देबय खेतय नहि लयकऽ आयल छियै हमरा कहि देबय जे बनेबो करबय या नहि तऽ खाना हम बने बजारसँ मँगेबय या नहि तऽ बच्चेकऽ पैसा देबय बच्चा बजारसँ कि दोकानसँ कुरकुरे बिस्कुटसभ लए आनतय ता तऽ खेतय आशा तऽ नहि न रहतै जे ई लएकऽ आबैत छै अहाँ एक कॉल फोनो कएकऽ हमरा कहि दैतहुँ जे हम अखन तक हम नहि एलहुँ हँ हमरा कोनो मुसीबत भए गेल परेशानी भए गेल हँ कि पयरे टूटि गेल हँ कि कटि गेल हँ ताहि दुआरेसँ हम नहि आबि सकलहुँ अहाँ बजारसँ मँगा लिअ